साढ़ै फोन चले दे ते पैह्लें पैह्लें लोक चिट्ठियां भेजदे हे चिट्ठियें आह्ला कम्म खतम होई चुका ते अस लोक असानी गल्ल होई गेदी फोनै ने सारें रिश्ते कन्नै सारें रिश्तेदारे कन्नै गल्ल होई जंदी वीडियो काल करी सकने ताईं तोआईं पता लग्गी जंदा ते अस पैह्लें नेहा पता लगदा पैह्लें अनपढ़े लोक हे सारी दुनिया बेचारी ओत्त केह् पते लग्गने हे ते फ्ही चिट्ठियां भेजनियां तां लखोदियां बी नेहियां पता लगदा लगदा तां ओह् छे म्हीनै घर औंदे हे बचारे तां तेल्लू पता चलदा हा के आए उठी हून एह् ऐ कि अपने रिश्तेदार बी जेह्ड़े न कुतै कुतै कम्म बी थ्होई जंदे फोने उप्पर केह् ऐ ते दुनिया कन्नै रिश्तेदारे कन्नै गल्ल बी होई जंदी ते कम्मै बारै च बी होई जंदी सारा किश पता लगी जंदा असानी कन्नै फोन जेह्ड़े न ते अच्छे न साढ़े लोकें दियां गल्लां अच्छे न अस अनपढ़े लोक हे असेंगी निहा पता लगदा उ'नें जमान्ने नेहे होंदे फोन फान चिट्ठियां लखानियां ते ओह् बी निहा लखानां होंदियां कुसै छंदे करने जे लिखी देओ चिट्ठी भेजनी असें ते हून ओह् नी ऐ रेह्दा ढंग ते नेईं गल्ल ओह् ठीक होएआ वीडियो काल बी होई जंदी वीडियो काल बी करी सकने रिश्तेदारें ने पूरा आदमी लब्भी सकदा गल्ल होई सकदी नोआढ़े ने सारा किश होई जंदा ओह् जमान्ने नी हैन रेह्दे साढ़ी सूरत ठीक बनी दी अच्छी होए दा ते फोन चले तां दुनियां कन्नै गल्ल बी होई जंदी कोई कम्म शम्म करना होऐ तां ओह् बी थ्होई सकदा फोनै उप्पर गै